ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आजकल डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है यह गंदा पानी इकठ्ठा होने से फैलता है जगह जगह पानी इकठ्ठा होता है उसमें मच्छर पैदा होते हैं मछरों के काटने से मलेरिया और डेंगू पैदा होता है उससे बीमारियाँ फैलती हैं हमें चाहिए कि अपने आसपास के क्षेत्रों में गंदा पानी इकठ्ठा न होने दें पानी का भराव करें खुले बर्तन न रखें बहुत सी जगह टायर गमले इनमें पानी भर जाता है बहुत सी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी चीज़ें जो छतों पर रखी रह जाती हैं उनमें पानी भर जाता है बरसात का उससे भी मच्छर पैदा होते हैं ऐसी चीज़ों को उल्टा करके रखें बंद करके रखें खुला न रखें पानी न फैलने दें पानी इकठ्ठा न होने दें गंदा उससे भी मच्छर पैदा होते हैं इन्हीं चीज़ों को बस साफ़ सफ़ाई से रखें उससे डेंगू और मलेरिया का बचाव होता है